ए मा मा साइखेल दङ नोंहा आं साइखेल नांगौमोनहाय साइखेल बायनांगौमोन औ आंनो लेडिस औ आंनो लेडिस नांगौमोनहाय ओरैनो मैगं बेफारि बायदिसिना मैगं थाइगं बायदिसिना फाननोहाय दामाइनि बेसे बेसे दाम आब' औ लायबा खमायगोन ना खमाया आब'

औ औ आं र' सम मोनबा थांनोसै नायनोसै जिखुनु साइखेलखौ गंसे लाबोनांगौ आरो लेडिस साइखेलखौ ए खालारआ बिदिनो रेडबाबो जायो जिखुनु कालार एसे मोजां नायनानै लाबोनोसै थांनानै औ बिदिल' मा आरो ए औ औ

नाय नायनांगौ र' गाबोन समफोर नायनोसै आं आब' नायनानै लाबोनोसै

बारा गोजाननि नङा एसे खाथिनिनो जिखुनु गाबोन समफोर थांसिगोन आं नायसिगोन आं जिखुनु बबे खालारखौ फसायो बेखौ लाबोनोसै आङो एसे खमायदो दे आब' एसे खमायलायदो लाबोयोबा औ औ औ औ औ दे आं गाबोन समफोर नायसिगोन खोनाबायदा आब' ए खोनाबायदा आं गाबोन समफोर लायसिगोन दामाखौ एसे खमायलायनानै हरदो औ खमायलायनानै हरदो

दे दे बिदिबालाय आब' दे दोनथ'लायनोसै दे औ